हेल' बोरै दङ देग्लाय माइ गाइगोन ना गाइआ नोंलाय ए आंहाबो मोजाङैनो दङ नोंहा देग्लाय माइ गाइगोन ना गाइआ जाखो औ औ नोंहा ओमफ्राय गायगोन ना गाइआ देग्लाय ए मा मा माइ गाइगोन बायदि ओमफ्राय हालौगोनना ट्रेकटर होगोन जाखो ए मोसौआ मा जाजोबखो माथो नोंनाव सिगां हालिसे दंमोनलाय बहा थांखो ए बोरै बोरै गोमालायनाय जाखो ओमफ्राय एसे सुखा गिदिर लादेरला

बेखौनो लासाबदो एसे आंबो नै एसे बुरजासिन गाइनोसै देग्लाय दैआबो एसे साबसिन मोनदों नालाय आंना देग्लाय नोंसिनि गामियाव नोंसिनि गामियाव हाजिराफ्रा बिसिबां लायो थाय दा

औ औ औ हाजिरा औ एसे जोंनिआव बाराद्राय बिथारदों देग्लाय एसे खम मोनबा लेंहरनो सानदोंमोन आं बेखौनो गारि रिजाबफोर नैलै नै नै ओंखाम जानोसैनो लेंहरबाय दे दा दसे थानानै रायलायफिननोसै औ औ दे